अॼु जे ज़माने में इश्तिहार ॾियण जा सुठा ऐं सवला तरीक़ा टी वी मोबाइल अख़बार लेपटोप ऐं हर हिक शहर में वडनि बोर्ड द्वारा सरकारी बस रेल्वे वग़ैरह द्वारा इश्तिहारु ॾेई सघिजे थो इन्हनि सभिनीनि मां इश्तिहार ॾियण जो सुठे में सुठो ऐं असरदारु ज़रियो टीवीअ जो आहे जंहिंमें सभिनी खां वधारे माहितियूं मिलनि थियूं पाण खे इनमें टीवीअ जे इश्तेहार में माण्हूअ खे सुठी सम्झणु मिली थी सघे उनमें माण्हूं सुठी तरह सां सम्झी थो सघे जय झूलेलाल